ہیلو ہاں جی جی بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں جی آپ کو فرنیچر میں کہاں چاہیے مل جائے گا ڈبل بیڈ جی بیڈ میں ہمارے یہاں شیشم کی لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے اور وہ واٹر پروف ہے چندن کے لکڑی کا بھی اپیوگ کیا گیا ہے آپ اسے پانی سے بھی دھو سکتے ہیں وہ خراب نہیں ہوگا اس میں دیمک نہیں لگے گا اور ٹیبل میں بھی سیم ٹو سیم ایز اٹ از اسی لکڑی کا اپیوگ کیا گیا ہے اور ہمارے یہاں خاص کر خاص کر ابھی تک ایک ایکسچینج آفر چل رہا ہے ہم آپ کا پرانا فرنیچر لے کر ہم آپ کو ایک نیا کمپنی کا فرنیچر دیں گے ہاں ہمارے یہاں یہ سب چیز اپلبدھ ہیں جی آپ کے اوپر ہے آپ کیش آن ڈلیوری بھی دے سکتے ہیں اور پیمنٹ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اس چیز کے لیے صرف دو سے تین دن کا وقت چاہیے ڈلیوری چارج نہیں ہے ہم آپ کو یہ چیز فری میں آپ کے گھر تک پہنچائیں گے جی آپ کو ایڈوانس میں ہمیں بتانا پڑے گا اب آپ کو ہوبہو ویسے ہی بنا بتا بنا دیں گے واٹر پروف کوالٹی کا ہے کوالٹی کا بہت خاص کر دھیان رکھا گیا ہے اوکے اوکے